فصل بیمہ دعوی دائر کرنے کے لیے آپ سب کو چند باتوں پر عمل کرنا چاہیے قریبی برانچ آفس جائے اپنے فصل بیمہ فراہم گیہوں کے قریبی برانچ آفس کا دورہ کریں کلیمز ایڈوائز سے بات کریں وہاں موجود کلیمرس ایڈوائز سے ذاتی طور پر بات کریں اور اپنی صورت حال کی وضاحت کریں ضروری دستاویزات فراہم کریں اپنی فصلوں کے نقصان سے متعلق تمام باتیں اور دستاویزات ان کو فراہم کریں مرحلہ اور رہنمائی حاصل کریں ان سے دعوی دائر کرنے کے پورے عمل کے بارے میں مرحلہ وار رہنمائی حاصل کریں یہ اقدامات آپ کو اپنے فصل بیمہ دعوی کو صحیح طریقے سے دائر کرنے میں مدد فراہم کریں گے وہاں موجود ایڈوائز سے ذاتی طور پر بات کریں اور پورے عمل کے بارے میں ان کو وضاحت سے بتائیں